हैलो आं जी आं जी सूट दित्ता हा सीने गी अंजी अंजी फ्रैश दित्ता हा बधिया मतलब कढ़ाई साढ़े छे तगर देई ओड़ो किन्ने पैसे लैने किन्नै पैसे लैने बड़ा मैहंगा ऐ आं जी आं जी नेईं नेईं इक्क सौ पंजाह् रपे करी ओड़ो मैहंगा होग ते

नेई नेईं एह्दे कोला घट्ट करो तुस थोह्ड़ा अंजी अंजी एह् ठीक ऐ आं दिक्खनै अगर दिक्खी लैओ